تعلیم یافتہ انسان اس کی ایک الگ ہی پہچان ہوتی ہے جیسے کہ وہ وقت کا پابند انسان ہوتا ہے ہر کام خود سے ایک وقت پر کرنے والا انسان ہوتا ہے وہ اور وہ تعلیم یافتہ انسان کسی دوسرے پر کسی دوسرے کے بھروسے پہ نہیں رہتا وہ اپنا کام اپن کرتا ہے اور ٹائم پہ کرتا ہے اس کو دیکھ کے کئی لوگ سیکھتے ہیں یہ ہے ایک تعلیم یافتہ انسان کی پہچان جو اچھے کاموں سے وہ خود کے کاموں سے پہچان ہو جاتی ہے